جی اصل میں مجھے ایک پرموشن کے طور پر ٹرین کا پروموشن کوڈ ملا ہے اور اس کوڈ کو مجھے استعمال کرنا ہے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ میں سفر جو کروں اس پر وہ لاگو ہو اس پر وہ اپلائی کیا کیا جا سکے تو مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کی تصدیق کہاں سے کی جائے کہ وہ جو ہے میرے سفر پر استعمال بھی ہو جائے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو سفر کے لیے جو پیشکش کوڈ ہے میرے پاس جو پرومو کوڈ ہے وہ کہاں اپلائی ہوگا اور کیسے ہوگا تاکہ میں اس کو اپنے سفر پر لاگو کر سکوں اور پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکوں مجھے اصل میں ابھی ایک ہفتے کے لیے باہر جانا ہے تو اس سفر پہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اپلائی ہو جائے اور اس کی وجہ سے مجھے تھرڈ اے سی کی جگہ فسٹ اے سی میں سفر کرنے کا موقع مل جائے